ہلو جی ڈرائیور صاحب سے بات ہو رہی ہے جی در اصل مجھے یہ پوچھنا تھا جس راستے سے میں ڈیلی جایا کرتا ہوں اس راستے پر آج مجھے بہت زیادہ ٹریفک دکھ رہا ہے اور ٹریفک تو یہ لگتا ہے جلدی کھلے گا نہیں اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی اور شارٹ کٹ ہے اس علاقے میں جس پر میں آسانی سے شارٹ کٹ لے سک لے کر جلدی سے پہنچ جاؤں ہاں اس ایسا کوئی اور شاٹ کٹ بھی ہے جی جی ہاں وہاں سے رائٹ لینا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بھائی